आं हॅलो हांव बरें आसा मरे वळखलो आं आं आं कितें होय होय होय होय आमी आनी एकदां तुमकां बूक केल्लें पळय मात्शें मडगांव वचपाक जाय म्होणो आं फाल्यां म्हजें मरे मात्शें चली येता रे पुण्याच्यान ताका मात्शें मडगांव मात्शें रेल्वे स्टेशना कडेन पावपाक जाय आशिल्लें मात्शें भोंवपाक वता थंय रेल्वे स्टेशना कडेन पावोवपाक जाय आशिल्लें मात्शें पावोवपाक मेळटलें तुका फाल्यां हो मात्शें फाल्यां सकाळ फुडें रे एक सातांक सुमार अशें घरा कडेन आयल्या जाता सातांक होय होय आं होय आं हय कितली जालां तर भाडें आं हय

न्ही इतलें कशें रे सतराशीं इतलें कितें सदाचो मरे तूं सदां व्हरपाचो हाडपाचो ना ना सतराशें खूब जालें मात्शें कमी कर न्ही आनी बाय बी म्हाका सांगतालें की तुकाच सांग म्हणून की तूं हरशे बरे सदांचो असो जाला म्हणून मात्शें कमी कर रे एक दोन

आं कळ्ळें कळ्ळें म्हाकाय खबर आसा रे रेट बीन वाडला सगल्या रेट वाडला पूण अशें तूं आमचोच न्ही मात्शें कमी जाल्यार बरें जाल्लें हय हय आं ह पूण कांयच कमी चलना मात्शें तरी आनी आनी आतां भाडेय बी तुकाच मेळपाचें आसा बाय म्हजे रावतलें एक म्हयनो भर थंय रावपाचें आसा आं मात्शें अशें एक पंदराशें रुपया भितर सगळें आं एक सतराशें पर्यंत जावूं दी एक दोनशे रुपया वाडयता तुका आं आं आं बरें बरें बरें हांव फाल्यां सुद्दां आं कितें म्हणटालो आं हां कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें रे पूण एकूच आं मात्शें कमी कर आं आनी फाल्यां मेळया आं हय हय घरा कडेन सातांक सुमार हय हय हय पयर आयिल्लो थंय आं बरें आं बरें हय हय हय हय हय जाता सात पर्यंत पावल्यार पुरो बरें बरें